गोंय हें एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयलें पर्यटन थळ गोंयांत बीच आसात तशे बाकीचे महाराष्ट्रा भितर आसात कर्नाटका भितर आसात जाल्यार भारता भितर बाकी कडेनय आसात तरीकुय लोक गोंयातच कित्याक येतात कारण गोंयांत दोन तरेच्यो संस्कृती सापडटात एक संस्कृती आसा ती संस्कृती म्हणजे इट इज अ कल्चर ऑफ फ्रीडम स्वातंत्र्याची संस्कृती आनी दुसरी सापडटा ती कल्चर ऑफ हॉस्पीटलिटी आनी ती म्हणजे सरबराय करपाची

ते राजे राजवाड्याच्या इतिहासांतल्यान न्हय तर आमच्या कडेन सुरवातीक जे गोंया भितर आशील्ले जे मूळ गोंयकार आमी म्हणटात ताणी हांगा एक गांवकारी पद्धत हाडिल्ली आनी ही गांवकारी पद्धत जी आसा ह्या पद्धती भितर ह्या गजालीचें मूळ मेळटा तातूंत भितर सगळे एकठांय येवन एक कम्यूनिटी स्पिरिटान वागताले आनी हें कम्यूनिटी स्पिरिट मुखार वचत गेलें इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉपरेटिव स्पिरिट एक सहकारान वागपाचें एकवटान वागपाचें एकचारान वागपाचें सगळे तरेचे लोक वेगवेगळ्या पावंड्या वयले आसात ते एकठांय येवन वागपाचें अशें तरेचें एक स्पिरिट आनी तिसरें स्पिरिट आमकां गोंया भितर जे मेळटा जाचे कडे पर्यटकाक आकर्शीत जाता अख्या जगांतलो ते म्हणजे हांगाची कम्यूनल हार्मोनी म्हणजे एक धार्मीक जाती वा धार्मीक एकचार जो आसा तो एकचार ह्यो तीन गजाली ज्यो आसा त्यो तीन गजाली आमकां आमच्या इतिहासांतल्यान मेळ्ळ्या ह्या कम्यूनिटी स्पिरिटांतल्यान मेळ्ळ्या ताचें मूळ खंय तरी पांच हजार वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली गांवकारी पद्धत जी आसा जी मागीर पुर्तुगीजांनी मुखार पासून व्हेली ती बदल्ली पूण तरीकय ताका कोमुनिदाद म्हणुन नाव दिलें पूण तरिकय तातुंतल्यान कृशी संस्कृती बरोबरुच हे सगळें तंटे बखेटे जे कितें आसा तें आपले भितर सोडोवप आनी कितें अशें तरेचें जें स्पिरिट आसा आनी गांवचे लोकांनी एकमेकांक पावप अशे तरेचें जें स्पिरिट आसा ही हिस्ट्री जी आसा आमची जी लोकांनी घडयल्ली राजे राजवाड्यांनी न्हय तर ती लोकांनी घडयल्ली ती संस्कृती जी आसा ती संस्कृती हे आमचें मूळ कल्चरल आनी सोशल अशे स्वरूपाचें म्हणजे सांस्कृतीक आनी सामाजीक स्वरूपचे अशे आमचीं हे आमचें खाशेलेंपणां आसात ज्या खाशेल्यापणांतल्यान आमचो गोंयचो इतिहास घडला म्हणून आख्खो संवसार सगळो गोंया कडेन आकर्शीत जाता